अह मा मेदाम

दिवथियावनो आंनियाथ' बाहाय गलागावआवसो गोलैदों गलागावआव थांनांगो थिखियाव अह खाथियावनो दे ओम ओम नोंना औ जोंनियावनो थागोन उम जोंनि स्कुलावनो हेल्फ होनांगोन इसे मावनां सिगोन दे जागोन दे रोङाबा आरो हाखायैफ्राव अह बेलाय आरो सारमोनबो दंना थिसारफोर फैगोन फैगोन

जोंनाथ' आरो गथ'फ्रा स्ट्रंका औ गथ'फ्रा जोंनिया स्ट्रंका सिखाय खानाय फोरोंखानाय नालाय हाखागोन माबोरै फोरोंगिरिफोरखौ मान खालामनांगो आरो इ सारखौ माब्रै बरायनांगो बेफोरखौ जों फोरोंना होखानाय जादों नालाय हागोन आरो इखौफोरखौ बारा माबा लानो गोनां गैया जोंनिया गथ'फ्राबो आरो स्ट्रं इउनिफ्रम द्रेस गानना फैखाबाय नालाय इसे दिसिफ्लिनाव फैयो आरो

जेरै मानिनो जेरै मानिनसै एक' दिसिफ्लिनबो खालामनो मोना नालाय एबार खालामनायबोथ' जायासैयानो बेबायदिनो सोलिनांसिगोन आरो खामानियाल' जालांथोंसै अह आरथ' मोनफैनाय अह जों ओइ सारमोनजों जयै थांसै गारि गंसेयावनो जवावहाय ओं दर फांबोदो दे दे दोनदो जाबाय दे अह टेंकिउ उम